आब जहाँ तक नवका पीढ़ीके बात करैत छी आओर पुरनका पीढ़ीके बात करैत छी तऽ धार् की ज्यादा धार्मिक छलय तऽ हम हमर जे अनुभव यए ओहिके हिसाबसँ इएह कहब कि पुरनका पीढ़ी ज्यादा धार्मिक छलथि किएकि पुरनका लोक जे छलथि तऽ हुनकर की रहय भाय सुबह सूर्योदयसँ पहिने उठनाइ अहाँकेँ स्नान कएनाइ आब तऽअहाँकेँ घरे घर अहाँके सभकेँ नल लागि गेल छै कल छै चापाकल छै लेकिन पहिने ज्यादातर अहाँकेँ तालाबेमे लोक स्नान करैत छलय तऽ सुबह सुबह उठनाइ आ सुबह उठिते हुनकर रहैत छलय सुबह उठू सभसँ पहिने जा कऽ अपन अहाँ स्नान करू आ ओकर बाद अहाँ सूर्यकेँ जल दिऔ पूजा करू पाठ करू इएह प्रोसेस रहैत छलै ओकर बाद अबितथि ओहि घरमे शालिग्राम भगवान छनि ज्यादातर लोकके घरमे शालिग्राम भगवान रहिते टा छलनि सभ चानन करितथि अपन मस्तिष्कपर टीका लगबितथि हुनकर पूजा करितथि भोग लगबितथि आ तखन भोजन करितथि मतलब अगर देखल जाय तऽ नाइन्टी नाइन परसेन्ट निनानबे प्रतिशत लोक छथि ओ बिना पूजा कयने खाना नहि खयतथि धार्मिक आनो चीजमे कोनो प् त्योहार होइतथि सभठाम अपन ओ से पूजा पाठमे करिते टा छलथि लेकिन जे नवका पीढ़ी यए ओ अहाँकेँ ओतेक धार्मिक नहि मिलत किएकि हम जे आब देखैत छी एक तऽ पहिलुक बात सुबह केओ उठय लए नहि चाहैत छै सभके उठनाय कखन छै नओ बजे उठतै ई सभसँ बात आ पूजाके आ पूजा तऽ बहुत दूरके बात छै पूजा पाठ तऽ बहुत दूरके बात छै आइ काल्हिके जे युवा छथि ओसभ तऽ स्नान तक नहि करय लए चाहैत छथि हुनका देखबै सुबह उठलथि आ सीधा खाना पीना स्टार्ट एक तऽ उठताह अहाँकेँ दस बजे नओ बजे ईसभ बहुत खराब लगैत छै जखन देखैत छियै तऽ हमरा हिसाबसँ देखल जाय मोटा मोटी मोटा मोटी की नीकसँ देखिऔ तऽ पुरनका पीढ़ी छै ओ बेस्ट पीढ़ी छै ओ अहाँकेँ धार्मिकमे बहुत दिलचस्प रखैए लेकिन एखुनका पीढ़ीमे अहाँकेँ ओ चीज देखयके नहि मिलत आ ई चीज बहुत बहुत हद तक नीक बात नहि छै बहुत खराब बात छियै किएकि पुरनका पीढ़ी अहाँके धार्मिक छथि पूजा पाठ छथि बच्चाकेँ संस्कार दैत छथि कि बच्चापर अहाँ अथी करू ओ सिखबैत छथि आ एखनहुँ तक ओ सिखाबैत छथिन नवको बच्चाकेँ कि तूँहोसभ पूजा पाठ कर धार्मिक बन अपन संस्कृतिके साथ राख अपन संस्कार साथ लए कऽ चल लेकिन ओ तैओ ओ गुण आब अहाँकेँ नवका पीढ़ीमे नहि मिलत नवका युवामे नहि मिल सकैए जे पुरनका पीढ़ीमे अहाँकेँ मिलत एहिके लेल बहुत हमरा हमरा की सभकेँ एखुनका तऽ देखिऔ तऽ बहुत अन्दरसँ दुःख होइत छै कि एहन नहि होयके चाही पुरनका पीढ़ी जे छलय ओ बहुत अहाँके संस्कृतिकेँ साथ लए कऽ चलैत छलथि एखुनका पीढ़ीमे अहाँकेँ ओ चीज नहि मिलत एखुनका पीढ़ीमे तऽ बहुत चीज देखबै हमरा अहाँके जे छलय पुरनका पीढ़ीमे अहाँकेँ परीक्षा देनाइ यए अहाँकेँ कतहु जेनाइ यए बिना स्नान कयने नहि जा सकैत छी बिना पूजा कयने घरसँ नहि निकलि सकैत छी ई शुभ मानल जाइत छलय ई अहाँकेँ नीक मानल जाइत छलय कि नहि पहिने पूजा पाठ संस्कृत सभकिछु करू तखन अहाँ कतहु जाउ एखुनका पीढ़ीकेँ आब दस बजे कतहु जेनाइ छै तऽ नओ बजे उठताह हाँय हाँयके ब्रशो करताह कि नहि करताह आ निकलि लेताह ओनाही ईसभ देखैत छी तऽ एतेक खराब लगैए कि देखिऔ अपन कल्चरकेँ छोड़ने जाइत छै धर्मकेँ छोड़ने जाइत छै मतलब बहुत बहुत दुःखद लगैत छै देखि कऽ तऽ ईसभ नीक बात नहि भेल लेकिन हमरा हिसाबसँ तऽ पुरनका पीढ़ीमे जे धार्मिक स्वभाव छलनि जे संस्कृति छलनि ओ रहयके चाही लेकिन अपेक्षाकृत तऽ बहुत कम अहाँकेँ देखयमे मिलत